अह हेलौ सोर बुंदो अह उम दे बुंलाय मामोन

नङा बि नोङो बिजिनेसमेनबा नोङो मानि बिजिनेस खालामो जोंनि उम उम उम उम उम उम उम उम उम अह जोंनियाव जोंनियाव बे नै देवबार खालि कसुबिलाव जायो हमबाराव खाग्राव जायो मंगलबार खालि तंला होननाय जायगायाव जायो ओमफ्राय बुधबारै उदालगुरि उदा उदालगुरि जायगायाव हाथाइ जायो जायो गोदोनो हाथाइ मोनसे जायो आरो ओमफ्राय बिस्तिबाराव आरो हरिसिंआव जायो सुक्रबाराव आर तंलायाव गिदिर मोनसे हाथाइ जायो ओमफ्राय सनिबाराव सनिबाराव कालाइगावआव जायो हाथाइआ बेफोराव नोंथाङा अह फैनानै माबाफैनो हागोन नायफैनो हागोन माबायदि जोंनियाव बेयाव दख'नाफोरबो हल सेलफोर निफ्रायबो लाना फैयो मानसिफोरा लाना फैनानै माबा खामफैयो फानो दख'ना दखान दोंसोयो आरो ओमफ्राय बै आरो बायदि मा नांगौ बिखौनो मोनजोबो आरो अइ बेयाव बांसिनै दख'ना दख'ना दख'ना जोमग्रा एह जानाय लोंनाय गासिखौबो मोनजोबो आरो बे नखरनि जिथु जि नांगौ गासिखौबो मोनजोबो उदालगुरियाव जोंनि गामियावथ' जानाय नङा बेबायदि माबायाव औ उदालगुरियाव माबानो हागोन औ भाराफोर लानानै खाथियाव थानानै हल सेल नालाय हलसेलाव फाननो हागोन आरो देवबारै बुध बुधबारखालि बांसिन गोदोर जायो हाथाइआ सनिबारावबो जायो खन खननै जायो उदालगुरियाव अह दे होमबा अह दे दे दे जागोन दे आङो आं नों फै नों फैदो फैनानै देवोलगुरियाव ओंखारदो ओंखारनानै ओमफ्राय लानानैखि माबाहैगोन आङो हरसेआव फैदो ओमफ्राय आं ओरै लाना थांसिगोन उदालगुरियाव दे होमबा दोननोसै ना अह दे अह अह अह दे